हा जेहड़ी एपस में इस्तेमाल करना आं ज्यादा बटसऐप होई गेआ और फोने दी गैलरी होई गेई बडे़ सारे ऐपस ना जेहडे़ में डेल्ली बेसिस च इस्तेमाल करना होन्ना सब थमां ज्यादा करना होन्ना में एह् है जेहड़ा बटसएप वटसऐप उप्पर के है कि में जियां कोई फोटो कुसेगी भेजना होऐ जां किश कोई कुसेगी गल्ल करनी जां कुसे गी नम्बर शेयर करना ऐ में इस्तेमाल करना होना ओह् ऐ गेलरी होई गेई जियां फोटो दिक्खने आस्तै जेहडे़ खिच्चे दे जां जेहडे़ कैमरे दबारा कैमरे दवारा खिच्चे गेदे ओह् आहले इस्तेमाल ऐप इस्तेमाल करना होन्ना

फीचर बडे़ स्हेई स्हेई आंदे फोन उप्पर तां में उसी इस्तेमाल करना होन्ना फोटो खिचच्चना होऐ ते तां न्हाड़े बाद आई गेआ और आई गेआ कि और केह् आई गेआ गुगल मेप होई गेआ जेहड़ा इयै ज्यादा इस्तेमाल करना कुतै बी जाना जां आना जित्थै मिगी रस्ता नेईं पता होऐ उत्थै में गुगल दी सोच कन्नै गुगल मेप उप्पर लोकेशन पाना एहकड़ी जगह जाना में फिर ओह्कड़ी लोकेशन पाइयै में

हूं में इक पढ़ने आहला बच्चा हा में स्टूडेंट हा में कुछ बी सर्च करना जियां कोई मीनिंग सर्च करना जेहड़ा मीनिंग होंदा कुछ बी और बड़ी सारी चीजां ना जेहडी में सर्च करी सकना पर इक मिगी ओह्बी लब्भी सकदा कि इस चीज गी कियां इस्तामाल करना कोई चीज मिगी इस्तामाल करना कियां नेईं अवा दी उस चीज गी कियां इस्तेमाल करना ते और और ऐप इस्तेमाल करा ना में नेटफ्लिक्स जेहदे उप्पर सीरीज दिक्खना होन्ना और और केलकोलेटर दा इस्तेमाल करना होन्ना स्हाब किताब करना कुछ कोई टोटल मारना कोई तौले तौले जां कोई कुसै चीज गी जमा जा डिवाइड बगैरा करना होऐ ओह् करना ते ओहदे बाद ऐप गी इस्तेमाल करना होन्ना इक में ते नुआढ़े बाद आई गेआ नुआढ़े बाद आई गेआ नुआढ़े बाद नुआढ़े बाद और बी बडे़ सारे ऐप ना एह् होई गेआ जियो सिनेमा आई गेआ जंदू में पैहलें पैहलें मैच दिखदा ते हून ते नेई दिक्खना फिलहाल क्योकि एह इसलै खत्म होई गेदे बाकी नुआढ़े कोल बड़ी सारी ऐसी चीजां ना ते ओह ज्यादा दिक्खना होन्ना में ते फ्री आहली सीरिज लभदियां ना बड़ी ज्यादा ते जेहडे़ इयै एह् इस टाइम उप्पर गी ओह देआ दे फ्री सब किश ते ओह् लैनी ऐ ते और औऱ फोन दी सैटिंग इस्तेमाल करना होन्ना जेहदे कन्नै में अपने फोन गी कंट्रौल करी सकना कि कोई जेहड़ी ऐप गी नेईं देनी ऐ जा फोने गी कोई पैटरन लाना होऐ लाॅक लूक लाना होऐ जां कुछ लाॅक तरोड़ना होऐ ओह् बी यूज करना होन्ना में और और इंस्टाग्राम चलाना होन्ना में ते जेहदे कन्नै कि में अपनी आईडी साइड बनाई दी होऐ उसी रिक्वेस्ट करी सकना जां कुसे दी पोस्ट दिक्खनी होऐ जां रील्स बनानी होऐ जा रील्स कुसे गी दिक्खनी होऐ उन्हे स्क्राल करनी पूरी घ्याड़ी इयां कड्ढी ओड़नी और केह् करना इयै इस्तेमाल ऐ इंस्ट्राग्राम दा जां और बाकी डिसटरेकटिंग ऐप ऐ इस गल्ला में उन्हें गी घट्ट इस्तेमाल करना होन्ना लोकें गी इंडिकेशन होई जंदी नुआढ़ी ते ते बडे़ ज्यादा लोक इस्तेमाल करदे फिर में थोह्ड़ा घट्ट घट्ट करना होन्ना ते औऱ बाकी और बाकी ऐ सोशल मीडिया दा ऐप टिक टाॅक आंदा हा ओह् चलांदे रेह् हून ते नेईं चलान्ने उसी बैन होई गेदा ओह् ते इक और में गेम खेलना होन्ना केह् आखदे उसी फ्री फायर खेलना होन्ना ते फ्री फायर खेलना होना जेहड़ी पूरी घ्याड़ी उत्थै बी टाइम सपैंड करना ओहदे उप्पर अऊं ते़ एह् इक आनॅलाइन ऐप जेहदे च केह् होंदा कि बंदे आनॅलाइन होंदे ते ओहदे च केह् होंदा कि मारो ते लड़ो और बस इन्ने गै ऐप इस्तेमाल करना होन्ना ज्यादा नेई करना होन्ना ऐ